नमस्कार सर तुलसी के रेस्टोरेंट से बात हो रही है मेरा नाम नमन भार्गव है मैंने एक ऑडर किया हुआ था जो अच्छा नहीं आया हुआ है जो मेरी अपेक्षाओं के अनुरुद्ध नहीं है मैंने जब भोजन को देखा गया मेरे द्वारा तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें पाई गईं जो शुद्ध रूप में नहीं थीं जैसे कि वह खाना बहुत तला हुआ था मैंने नॉर्मल नूडल नूडल्स ऑडर किया हुआ था जिसमें बहुत ज़्यादा मसाला ये तला हुआ चीज़ें फ़्राई करके डाली हुईं थी चीज़ें फ़्राई नहीं की हुई थीं किन्तु उन्हें तला हुआ लिया गया था और उसमें तेल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में था और तेल उसमें से गिर भी रहा था फैल गया था पूरी तरीके से तो सर कृपया आपकी पैकिंग भी ठीक तरीके से नहीं है तो आप थोड़ा पैकिंग का ध्यान भी दीजिए जिसमें पैकिंग ठीक से हो और हमने जो ऑडर किया हुआ है वही ऑडर हमें प्राप्त हो यह ऑदर हम यह ऑडर हमारे अनुकूल नहीं था कृपया कर सर आप हमारा ऑडर वापस कर लीजिए और हमें मेरा मैंने जो पैसे भुगतान किया हुआ है इसके आवेग में वो आकर मुझे आप कृपया वापस कर दें इसके मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ और या फिर आप भोजन मेरा वापस कर लें या मुझे उस भोजन का अनुकूल जो ऑडर किया है उसके अनुकूल मुझे भोजन प्राप्त हो जाए कुछ ऐसा प्रबंध कीजिए धन्यवाद सर